उदरगत आनी वाडीच्या मळार काणकोण जिल्ल्यांत मुखार आव्हानां आसात तीं आमचो तरणाटो आतां भरपूर शिक्षण घेता पूण तांकां नोकरी नाशिल्ल्यान तो बेकार रावता आनी ताका मागीर ताचो आत्मविश्वास हो खसता तेन्ना ह्या लोकां खातीर रोजगार यंत्रणां हीं आसपाक जाय तांकां वेगवेगळ्या कामांनी संदी दिवपाक जाय आनी दुसरी गोश्ट म्हणजें आतां आमचें काणकोण बी आसा तें बीच एरिया आशिल्लें पर्यटन स्थळ आसा आनी ताका लागून हे सगळे भायले लोक येतात तिंगा रस्त्यांचेर एक्सिडेंटी भरपूर जाता तेन्ना हे एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हूण काळजी घेवपाक जाय तशेंच आमचे दोंगर भागांनी झाडां आसात ते झाडां मारतात लोक आमी हीं झाडां मारप कमी करपाक जाय आनी पर्यटकां कडल्यान जे अवैध धंदे चलतात नाका नाका आशिल्ले ते बंद करपाक जाय तशेंच आरोग्य केंद्र यंत्रणां शिक्षण गरिबी उद्दोग धंदे वखदां सगळे सगळ्या गोश्टीर सरकारान लक्ष घालून हाजेर विचार करून योग्य ते निर्णय घेवपाक जाय